खेती में फसलों को उगाना ही महत्वपूर्ण बात नहीं होता फसलों की उतनी सेवा भी करनी पड़ती है जिससे उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे ज़्यादातर फसल हमारे किसी जानवरों के द्वारा ही खराब करते हैं जैसे कि फसल हो गया आपका सरसों मटर चना उरदी उतैला है ऐसे फसल को जानवर ज़्यादा खराब करते हैं जिन फसलों को हमें बचाने के लिए कई उपयोग करते हैं हमारे आसपास के लोग या हम खुद ही अपने खेत के चारों और एक जाली लगाते हैं जिससे जानवर फसल में ना आएं कई प्रकार के जानवर जैसे नीली गाय नील गाय हो गए कई ऐसे ही जानवर जो हमारे खेतों में घुस के हमारे खेत को तहस नहस कर देते हैं और उन्हें खराब करते हैं इसलिए हम उन्हें खेतों को चारों तरफ से जाली लगाकर बैग कर सकते हैं कुछ लोग तो अपने खेत पे ही सो जाते हैं क्योंकि वो अपने फसलों का ध्यान रखते हैं खुद ताकि कोई जानवर उनके खेत में ना घुसे अत्यधिक जानवर मटर चना इत्यादि कई ऐसे चीज जो हरी सब्जियाँ हो गई हम लोग बोते हैं उसे ही खाना पसंद करते हैं तो जानवर हमारे खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं इस प्रकार अगर हमें उन्हें बचाना है तो अगर हम अपने खेत में एक पुतला तैयार करके जैसे कि इंसान की तरह दिखने वाला पुतला बीच में खड़ी कर दें तो जानवर उन्हें देख के भी नहीं आते हैं या कुछ लोग अपने खेतों में लाइटे वगैरह लगा देते हैं थोड़ा झिमझिम वाला जिससे लगे उन्हें कि जानवर को वहाँ कोई है इसलिए वो खेत में आने से डरते हैं कुछ और तकलीफ है जिसे जानवर फसल बचाने के लिए या कुछ तहजीब अपने से अपना सकते हैं पहले तो आपको या और किसी तरह की बाउंड्री लगानी चाहिए जैसे कि अभी हमने बताया जानवर फसल तक ना पहुँच सकें इससे अलावा कुछ किसानों ने या फिर इस्केयर क्राउ जैसे कि पुतला इस्तेमाल किया है और इससे ये सब हमें फसल को जानवर से बचाने में मददगार है जानवर फसलों को प्रकार किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं जानवर खेतों में कई तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं मुख्य तौर पर नुकसान है ये खाद विषय के नुकसान तो जानवर खेतों में खाद पीसकर नुकसान पहुँचा सकते हैं जिसे फसल की क्वाल्टी और विल्ड के असर होता है फसल का खा जाना कुछ जानवर फसल को ही खा जाते हैं जैसे कि हिरन खरगोश या चिड़िया नीली गाय और कई जानवर ऐसे हैं जो कि फसल को ही हमारे खा जाते हैं खेतों में गड्ढे कर देते हैं कुछ जानवर खेतों में गड्ढे खोदकर रहते हैं जिसे खेतों की धरती खराब हो सकती है जो जो हमारे खेतों के फसल उगाने में नुकसान करती है सब्जियाँ और फ्रुट कुछ जानवर फल और सब्जियाँ भी खा जाते हैं जिसे उनकी क्वाल्टी और क्वान्टी में कमी आती है फसल को जानवरों से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव फेंसियन इस्क्वाय का और पेस्ट कंट्रॉल मेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है मतलब कि आप बाउंड्री घेर लीजिए या कोई पुतला लगा दीजिए और या जाली लगा दीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं अपके पास जो उपयोग में है कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जिससे आप अपने फसल को जानवरों से बचा सकते हैं